जइसे कि हमसब दोसर देशमे जाकऽ देखै छिए कि जे सुनै छिए न्यूजमे देखै छिए जे एन जी ओ के सुविधा वहाँपर हइ वहाँ गरीब बच्चाके लेल जे हइ से शिक्षा बेबस्था खाइके लेल रहैके लेल सब बेबस्था हइ आओर यहाँ बिहारमे जे हइ से अइसन किछु नहि हइ यहाँपर किछु किछु अस्थानपर हइ जे एन जी ओ के बेबस्था हइ

एन जी ओ जे हइ यहाँ किछु नहि हइ बेबस्था वेबस्था ठीक ठाक एन जी ओ के यहाँ नहि खाना दै छै यहाँ एन जी ओ के नामपर कहै छै जे किछु अएलै हइ ईसब यहाँके नेतासब जे हइ से सब ई खा जाइ छै पइसा खा जाइ छै आओर आओर एन जी ओ